हेलो ठीक छै अपन कहियौ अच्छा अब आओर सभ सुनाबियौ हँ शादीसँ आबैत छियै की व्यवस्था मतलब अहाँ गेल रहियै शादीमे की अच्छा अच्छा केहन की रहलै हँ हमहुँ गेल छलियै आओर की सभ ओतऽ होइत रहै अच्छा केना की खाना पीना केना की वयवस्था रहै अच्छा की सभ रसगुल्लो सभ हेतै रसगुल्लो सभ हेतै अच्छा हँ हमहुँ गेल रहियै काल्हि खना यौ मिथिलाक मजा एहने होइत छै देखैत छियै ने मिथिलामे हमर मिथिलामे बहुत तरहसँ होइत छै बुझलियै हँ बहुत बढ़िआँ बहुत तरहसँ विधि विधानसँ होइत छै हमर मिथिलामे बुझलियै हमहुँ गेल रहियै काल्हि अपन मिथिलाञ्चलके एकटा उपनयन देखै लऽ बहुत बढ़िआँ लागलै बुझलियै ओतऽ बहुत तरहसँ बहुत सभ जतऽ हुनकर सर समबन्धिकसभ एलै रहऽ बहुत तरहसँ उपनयन भेलै बहुत तरहसँ विधि विधान अहाँ की कहब ओतुका मिठाइ जे हमरा नीक लागल की कही

रसगुल्लो सभ हँ कहियौ अहाँ की सभ कयलियै खाना खेलियै रऽ कि नहि हम कतऽ एलहुँ रऽ हम की कहब चलूँ ठीक यऽ हम अहाँकेँ बादमे फोन करब